हैलो जी मैम कैसे कॉल किया आपने मैम ये हमारा अ एक दिन डीले हुई है ना मैम सात हजार समथिंग कुछ है अ य मैम देखिये आना जाना भी रहता है फिर आपको वहां घुमाना भी पड़ेगा पूरा दिन भी लग जाता है हमारा तो कम तो मुश्किल है थोड़ा कम नहीं हो पाएगा एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा आपको चलिए ठीक है मैम आप बोल रहे हो तो ह मैं थोड़ा कम कर देता हूँ फिर भी छः हजार पाँच सौ रूपए दे दीजिए आप वहां पर प्लेज़ेज़ के बारे में बता देते हैं आपको

और सतपुड़ा कि पहाड़िया हैं तो आपको वहां पर अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा घने जंगल हैं झरने हैं वहां पर वन्यजीव हैं सारा कुछ देखने को मिल जाता है वहां पर हाँ मैम जी हाँ हाँ जी जी जी तो ये कब जाना था मैम जी मैम जी मैम तो आप वो थोड़ा सा ऐड्रेस दे देते तो हम सुबह आ जाते वहां जी बोलिये न जी

जी मैम ठीक है मैम सुबह मॉर्निंग में मैम मिलते हैं फिर और मैम कहीं अदर घूमने कि जैसे मैम हम बहार जो जैसे बहार गाँव भी लेके जाते हैं उसका चार्जेज़ भी हम मिनिमम लगा सकते हैं तो आपको कभी जरुरत हो तो आप हमको ऐसा बताइए घूमने का या कहीं जाने का स्पेशल लेके भी जाते हैं जी जैसा मैम आपके कोई फ्रेंड होंगे उनको कहीं जाना होगा तो ऐड्रेस दे देना मैम हमारा फ़ोन नम्बर दे दीजिएगा उनको और मैम क्या चल रहा है आपका हाँ मैम तो ये जर्नी हमको कल कितने बजे से स्टार्ट करनी है बता दीजिए न थोड़ा सा शाम ही तक आएंगे न मैम जी मैम थैंक्यू मैम थैंक्यू